हमारे जिले में बहुत सारे मुख्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सरकारों के द्वारा की गई है और हम अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम उस हस्पिटाल बास्पताल पर जाते हैं और हमारे चिकित्सा करके हम स्वस्थ होके वहाँ से आते हैं ऐसे ही होता है मतलब हमारे जिले में जो लोग के पास जरा ज़्यादा पैसा है ओ कुछ ज़्यादा मतलब हाय जो मेडिकल जो ज़्यादा पैसे वाले मेडिकल है उस पर जाता है लेकिन अगर जिन जिन के पास पैसे नहीं ओ सरकारों के द्वारा करी गई मतलब प्रभावित जो अस्पताल है ओ लोग वहाँ पर जाते है और मतलब क्या जब कोभिड आया था तो बहुत लोग क्या हुआ मतलब कोई किसी को छुआ नहीं जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी सी जो सामाजिक दुर्घटना देखने को मिली तब वक्त में कोभिड टीका कोभिड टीका जो करण हो गया ओ भारत सरकार के द्वारा जो की गई थी ओ एक बहुत बड़ी मतलब हमारे लिये एक अच्छी बात हुई है तो उस वजह से हमारे यहाँ टीकाकरण करने के बाद हम थोड़ा सुस्त हो गए और हम अभी सभी के साथ जाते मिल जुलकर रहते है ऐसे ही अच्छे मतलब ऐसे ही अच्छा लगता है